हॅलो तुमी गाडी भाड्यान व्हरतात न्ही होय आमची एक फॅमिली पिकनीक आशिल्ली खंय कांय म्हणटात दांडेली वचपाचें थारयिल्लें

आं हां हां ना एक रात रावपाचें आसा कितलें लोक कांय म्हणटा सगळीं धा जाण आसात आठ व्हडलीं मनशां आनी दोन भुरगीं आरटीगा जाता कांय म्हणटा ना तीं मात्शे त्रास जाता न्ही आमचे जाण्टे लोक आसात इनोवा बी जाता आशिल्ली एसी आसा न्ही ओके आं हां तावेरा आसा तावेरा आनी बरी न्ही कम्फरटेबल जातली होय होय होय होय होय भाडें कितलें तुमचें एस दिसाक चार हजार आं हां सगल्या आज वचून फाल्यां येवपाचें कितले घेतले तुमी आं हां जाता जाता हय हय बरें हां बूक करात हां ह्या शेनवाराक सकाळीं सातांक काणकोणच्यान सुटपाचें हांव म्हज्या घरचो लाॅकेशन धाडटा तुमकां हय हय हय हय हय शुवर